भारत में सादा भोजन पसंद किया जाता है दाल चावल दही बेसन की रोटी मक्के की रोटी भाजी उत सब्ज़ी सालन तरकारी वग़ैरह जैसे कि खीर क्योंकि दूध से बने हुए आइटम भी यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं जैसे खीर है साबूदाने की खीर है सब्ज़ियाें में तरह तरह के मसाले भी यहाँ पसंद किए जाते हैं काली मिर्च दालचीनी जायफ़ल जावित्री पत्थर फूल लौंग आदि तरह तरह के मसाले हैं चाट मसाले वग़ैरह का चना मसाले का भी उपयोग रेडीमेड के तौर पर किया जाता है और इसको खाने से भोजन में बड़ा ही स्वाद आता है और सादा जीवन जीने के लिए सादा भोजन आवश्यक है